ہندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے یہاں پر ہر مذہب کے لوگ رہا کرتے ہیں یہاں کے لوگ تفریح کرنے کے لیے پکنک پہ جانا زیادہ پسند کرتے ہیں ہندوستان میں گھومنا پسند کرتے ہیں یہاں پر بہت ساری مشہور جگہ ہیں جہاں پر لوگ جانا پسند کرتے ہیں یہاں کے لوگ مذہبی اداروں میں بھی جاتے ہیں اور بلاگنگ بھی کرتے ہیں یہاں پر بہت ساری مشہور جگہ ہیں جیسے تاج محل لال قلعہ دلی کی جامع مسجد اور بھی بہت ساری ایسی مشہور جگہیں ہیں جہاں پر ہندوستانی لوگ جانا پسند کرتے ہیں جہاں بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں وہ گھومنے کا پلان بنا لیتے ہیں لوگ تاج محل لال قلعے جیسی جگہوں پر بھی بلاگنگ کرتے ہیں بلاگنگ سے وہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں یوٹیوب پہ ویڈیو کو اپلوڈ کر کے تو یہاں کے لوگ تفریح کے لیے پکنک پہ جانا اور گھومنا ایکسپلور کرنا ایڈوینچر کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں